हा मुंहिंजे घर में घर जे पासे में हिकु वॾी लाइब्रेरी आहे जिते सभु प्रकाश प्रकार जी किताबा पढ़णु मिलंदी आहिनि पर मूंखे उते कुझु किताबा ई पढ़णु सुठियूं लॻंदी आहिनि जीअं असांजा भारत देश जा हिकु महात्मा गांधी जी किताब मूंखे इलाही वणंदी आए त उनिन जेको कठिन परिश्रम कयो पंहिंजी ज़िंदगीअ में उन्हनि हमेशह जेको बि चवंदा हुआ उहे सभु कंदा हुआ ते इन करे मूंखे इन्हनि जी किताबा इलाही वणंदी आहिनि उन्हनि लाइ देश लाइ बि इलाही कुझु कयो हमेशह पंहिंजो जेको बि कमु खणंदा हुआ सत्यवादी हुआ हमेशह सच ॻलहाईंदा हुआ त जेके चवंदा हुआ उए सुठी तरह असांखे सम्झाईंदा बि हुआ की इहो इहो कमु ईअं थींदो आहे ऐं उन्हनि देश लाइ बि इलाही कुझु कयो आहे त असां उन्हनि खे शत शत परिणाम कंदा आहियूं हुननि इलाही सुठी उन्हनि जी किताबा बि असांखे वणंदियूं आइन उन्हनि देश जे बारे में इलाही कुझु उन में लिखियो आहे त जीअं त जीअं असांखे उन्हनि जी किताबा पढ़ंदा आहियूं त उन में कई शयूं जीअं उओ रोटी पाणी जो बि कुझु ॿुधाईंदा आहिनि खाइणु पीअणु लाइ कि असांखे ईअं खाइणु पीअणु खपे ऐं हमेशह नॉनवेज न खाइणु खपे हमेशह शाकाहारी रहणु खपे त उन्हनि जे जेके शुड्यूल हुआ जेके सिद्धांत हुआ उहे असांखे इलाही वणंदा आहिनि त इनी करे असांखे उन्हनि जी किताबा इलाही सुत्रा वणंदियूं आहिनि त उन्हनि जी जेके जीवन में सत्य जे मार्ग ते हलंदा हुआ जेको बि सत्य चवंदा हुआ उन खे कंदो कंदा हुआ

अऊं उन्हनि आहिंसा जे बारे में बि इलाई कुछ ॿुधायो आहे पांजी किताबनि में त असांखे उन्हनि जी इलाही किताबा वणंदियूं आहिनि त इन करे मूंखे देश जा जेके महात्मा गांधी हुआ इलाही वणंदा आहिनि त उन्हनि जी किताबा लाइब्रेरी में किते बि ॾेखाम ईंदियूं आहिनि त असांखे इलाही वणंदियूं आहिनि